مجھے شروع سے ہی ایک طرح سے یہ خواہش رہی اور جب بھی سنتا تھا کہ ہاں فلاں ملک میں کچھ ٹائم ہو رہا ہے فلاں ملک میں کچھ ٹائم ہو رہا ہے فلاں دن فلیں فلاں ملک میں ابھی رات ہو رہی ہے فلاں ملک میں ابھی دن ہے اس طرح کے جو سوالات تھے جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ سے خواہش ہوتی رہی کہ میں جگرفی پڑھوں تو میں نے ابھی حال فی الحال میں ہی جگرفی اسٹارٹ کری ہے اسے پڑھا تو جگرفی میں عام طور پہ پڑھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو الگ الگ ملکوں میں جو ٹائم الگ الگ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتے ہیں اسی طریقے سے کہیں دن ہیں کہیں رات ہیں اس کے کیا ہیں تو اس میں ایک ٹرم ہوتا ہے لیٹٹیوڈ اور لونگٹٹیوڈ لیٹٹیوڈ یہ جو بتاتا ہے کہ آپ کا ڈسٹینس یعنی دوری فاصلہ کتنا ہے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں کے درمیان یعنی کتنے منٹ لگتا ہے جانے آنے میں یہ آپ کو بتائے گا اور دوسرا جو موسم تبدیل ہوتا ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے لیٹٹیوڈ کا دوسرا ہوتا ہے لانگٹٹیوڈ اس سے ہم بآسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں تو یہاں ٹائم کیا ہو رہا ہے اور کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ ٹائم کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے دن اور رات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی طرح جب اسٹرکچر آف ارتھ دیکھتے ہیں یا کہہ لیں کہ کہ جو زمین کی جو ٹیولیشن ہے موشن آف ارتھ کیسے ہوا نہیں ہوا تو اس میں دو یہ طریقے سے فورس لگتا ہے زمین کو جس کی وجہ سے یہ الگ الگ فیزکل جگرفی بنتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے باہری فورس جس کو ایکزوم جینیٹک کہتے ہیں اور ایک کو انڈو جینیٹک فورس انڈو جینیٹک فورس جوکہ زمین کے اندر سے لگتا ہے اور ایکزوم جینیٹک فورس جوکہ اوپر سے لگتا ہے جیسے رین فال ہو گیا ونڈ ہو گیا گلیشیئر وغیرہ یہ ہو گیا اور اندرون سے جو لگتا ہے اس میں ارتھکوئک وغیرہ ہو گیا یا آپ کہہ لیں والکینو ہو گیا ہو گیا اس طریقے سے اور اس سے پھر وہ بنتا ہے الگ الگ ٹائپس بنتے ہیں جیسے بلاک ماؤنٹین بنتے ہیں رفٹ ویلی بنتی ہے پلیٹ پلے پلین ایریا بنتا ہے پلیٹیو بنتا ہے

اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسٹرکچر آف ارتھ میں تین طرح ارتھ تین حصوں میں ڈیوائڈ ہے کرسٹ ہوتا ہے مینٹل ہوتا ہے کور ہوتا ہے پھر کون کس سے بنا میگنیشیم سے سیما سے